हा मां घणी दफ़ा पंहिंजे हथ सां ठाहे करे चीज़ा पंहिंजे परिवार वारनि खे पंहिंजे भेनर भावरुनि खे पंहिंजे साहेड़ियुनि खे ॾिनी आहे जॾहिं असां नंढा हूंदा हुआसीं त जॾहिं कंहिं जो जनमु ॾींहुं या कुझु शादी वादी हूंदी हुई त असां नंढपण में त कुझु एतिरो ई न पाईंदा हुआसीं वॾनि खे छो त एतिरा पैसा त असांजा माउ पीअ असांखे न ॾींदा हुआ त जेतिरो असां करे पाईंदा हुआसीं जीअं असां ग्रीटिंग काड ठाहींदा हुआसीं नएं नएं तरीक़नि सां कलरनि सां करे करे छो कि नंढपण खां ई असांखे क्राफ़्ट में ॾाढो शौक़ु हुओ त ग्रीटिंग काड ठाहींदा हुआसीं जॾहिं जॾहिं जंहिं जो जनमु ॾींहुं हूंदो हुओ पंहिंजे भाई भेणनि जो या मम्मी पापा जो या वरी असांजी साहेड़ियुनि जो त हिकु ॿिएं खे असां ग्रीटिंग काड ॾींदा हुआसीं वॉल हैंगिंग ठाहींदा हुआसीं पंहिंजे घर खे सजाइण लाइ और असांजे पास छा आहे हाणे असांखे त क्राफ़्ट जो शौक़ु आहे ई त असांजे साहेड़ियुनि खे बि ॾाढो शौक़ु आहे जॾहिं कुझु असांजो जनमु ॾींहुं थींदो हुओ या कुझु इअं ॾींहुं ईंदा हुआ त असां हिकु ॿिएं खे पंहिंजे लाइ ग्रीटिंग काड सजाए करे ठाहे करे करे बढ़िया सां गिफ़्ट में ॾींदा हुआसीं जेको असांजी यादनि में आहे ताकि असां हिकु ॿिएं खे याद कयूं यादगार रहूं हाणे हिकु बार घर में माने पंहिंजे लाइ वॉल हैंगिंग ठाती हुई त मांजी साहेड़ी आई हुनखे ॾाढी वणियसि त मां हुनखे हुनजे घर लाइ ॾेई रखी एज़ अ गिफ़्ट कि हुनखे बि मांजे क्राफ़्ट जी कला जी याद रहे हा मांखे हस्तकला ॾाढी पसंदि आहे मां त पंहिंजे घर में ज़्यादातर शयूं जेकी मां पाणि ठाती आहे उहो ई लॻाईंदी आहियां छो कि घर डाढो सुहिणो तॾहिं लॻंदो आहे जॾहिं तव्हां पाण ठाहे करे करे हुनखे सजायो